बलजीत जी में पुच्छना चाह्ङ कि थुआढ़ा स्टडी बिच केह्ड़ा सब्जैक्ट जैदा फेवरेट ऐ ते ओह् की ऐ ते यरा थोह्ड़ा जेहा ओह्दे बारे च सनाएओ मेरा मेरी स्टडी बिच जेह्का ऐ मिगी मैथ्स बड़ा पसंद ऐ ते मेरा मैथ्स जेह्का ऐ ओह् मेरा फेवरेट सब्जैक्ट ऐ पर इ'यां मिगी हयूमनिटी च बी बड़ा इंटरैस्ट ऐ ओह् जियां हिस्ट्री ते जियोग्राफी अस आक्खी सकने कन्नै पोलीटिकल साईंस पोलीटिकल साईंस पढ़ने कन्नै असें ई बड़ी गै अवेयरनैस होंदी साढ़ी स्टेट बिच कियां केह्ड़ा कम्म चला दा अस केह् स्टैप चुक्की सकने अपने राइट्स आस्तै पर ऐ मिगी इ'यै सब्जैक्ट पसंद ऐ पर मेरा मैथ तां फेवरेट ऐ की के मैथ करने कशा करन करने दे बाद अ'ऊं जेह्का प्रैक्टिकल फील करना ते प्रैक्टिकल चीजां करी सकना कैलकुलेशन पावर बड़ी आई जंदी जि'यां तुस कोई बी मैथ्स दा टीचर दिक्खगे कदें बड़ा गै प्रैक्टिकल होंदा ते हर इक चीज लाजिकल वे च सोचदा ते तां करियै मिगी मैथ जेह्का ओह् बड़ा गै शैल लगदा जियां अ'ऊं मैथ्स गै जादै प्रैफर करना हर जगह् बिच यूज करना मैथ गै मेरा फेवरेट ऐ ते कन्नै अ'ऊं तुसें ई दस्सी ओड़ेआ कि पोलीटिकल साईंस बी मिगी बड़ी गै शैल लगदी बस